हँ के छी मौसम तऽ देखै छियै मौसम लए कऽ तऽ आदमी के घर सऽ निकलनाइ मुश्किल भए गेलै जे कनी भेंटोघाँट लोक करै छलए अपन लोक सऽ समय लए कऽ तऽ बड़ा छै बिकराल नहि निकैलि पाबै छी कते दिन पर मे भेंटघाँट भेलहुॅं तैं कहलौं जे आइ देख लै छी कनी भेट गेलहुॅं तऽ आओर सब छै ने बढिआँ देखियौ तऽ बच्चा सब की कोन भाषा बजै छै बुझै छियै सएह मैथिली छोड़ि दै जाइ गेलै हँ बजनाइ जे अपन मतलब कहै छै जे जन्म के भाषा छी अपना मिथिला के भाषा छी से छोड़ि दै जाय गेलै हँ आ ई नबका कोनदन कोनदन भाषा सब आब बजै जाइ छै देखियौ मैथिलीक भाषा के जे छै मधुर भाषा ई सुनै मे आ बजै मे हमरा अहाँ के कतेक नीक लगैया आ सुनैये मे केओ कतौ बजै छथिन अहाँ बाहरो जाउ आ केओ बजैत रहत मैथिली मे तऽ कहबै गे माए ई तऽ अपन लोक छी मैथिली बजै छै अपन गाँव के लोक छथिन अपनापन भेटै छै मैथिली भाषा मे सुनबै आ लागत कि जे ओतऽ पहुँच जाइतहुॅं ई हमर लोक भेट गेल ओकर भाषे सऽ बुझि जेबै हँ हँ आ आब जे छै से आब ई ई सब नबका नबका बच्चा सब जन्म लेल इसकुले गेल तऽ भाषा बदलि देलक कॉलेज गेल तऽ भाषा बदलि देलक देखियौ गेल छलहुॅं जे ओहिबेरा ओ दिल्ली सब दिसन से जे देखियै उमहरका लोक सब के बजथिन अपना मे सुनैत रहै छलहुॅं हम तऽ किछो ओकर बुझबे नहि करब हम तऽ अपन भाषा के छोड़ि कऽ दोसर भाषा मे पसंदे नहि यऽ नहि कहियो दोसर भाषा सिखेलथि आ माँ बाबूजी सब आ नहि कहियो सिखहुॅं से आब ओकर किछु स्वाद नहि बुझै छी जे ओ भाषा मे की छै नहि छै अपन छै जकरा लेल छै तकरा लेल हमरा लेल इएह बहुत प्रिय यऽ नहि छै सुनैयो मे नहि ठीक लागत ओना बुझै छियै ई तऽ नहि छै जे नहि बुझै छियै ताहि दुआरऽ सब के ज्ञान यऽ बुझि तऽ जाइ छियै आ भाषा बजै मे नहि हमरा ठीक लगैत रहैया अपन बजै बला सब बजै छथिन बेगुसराय सब हँ हँ एकबेर सिमरिया जे गेल छलहुॅं गंगा स्नान के लेल से देखियै जे कतेक रंग के तऽ लोकसब अबथिन नहाय के लेल से सब सब रंग के भाषा बजथिन छथिन तऽ सब एहि बिहार के आ भाषा सब के अलग अलग छनि लेकिन अपना सब के जे मिथिलांचल के यऽ मैथिली भाषा तऽ एतेक सुन्दर एकर गीतनाद एकर बोल एकर बात केनाय एहि पर कोनो किताबे सब छै लिखल कोनो कबिते छै लिखल देखियौ कते पढैयो मे सुनै मे कतेक सुन्दर लागै छै हँ मैथिली मे गीते सब जे छै से कते गाबय मे नीक लगैत रहै छै कतौ बजैतो जे रहत लाउडस्पीकर सब मे तऽ अहाँ कतौ सुनियौ तऽ अहाँके लागत मन झुमि जाएत हँ मैथिली मे गीत भए रहलै हँ

हँ कनी काल अहाँ जरुर रुकि कऽ सुनऽ लगबै कि जे हमरा मैथिली भाषा मे गीत छै कनी मैथिली गीत छै कनी सुनिए लै छी मैथिली भाषा के से छै प्रसिद्ध आ तकरा आब एखुनका नबका आदमी सब बच्चा सब नबका युगक लोक सब बदलि रहल छथिन बदैले गेलै हँ अपन अपन सब के पसंदक बात छनि हँ हँ समयो बदलि गेलै हँ सेहो बात आ मैथिली भाषा जे छियै हम अहाँके तऽ सब दिन एहि मे तऽ जन्म सऽ लए कऽ एतऽ तक एलहुॅं हँ सबसे पहिले बाबू मैयाँ जे रहथिन पहिलो जे छलखिन पूर्वज सब ओ सब तऽ अपन पकड़नैये छलखिन हमरो सब के नहि छोड़य के चाही हमसब नहि छोड़बै अगला जनरेशन तक आगाँ तक मैथिली अपन प्रधान भाषा छी एकरा नहि छोड़य के चाही जकरा जतऽ पढनाइ छै पढऽ लिखऽ सीखऽ हँ हँ हँ ठीक छै ठीक छै चलू बहुत बढिआँ बहुत भेंट भेलहुॅं बहुत दिन पर चलू ठीक